नमस्ते नमस्ते मैं मैं के लोन लेती लेना चाहिए ज्यादा नहीं दस लाख चाहिए दस लाख मैं के कार लेती हूँ क्या का लगती हैं

थोड़ा अभी थोड़ा परिवार हैं सोचो अभी के कार भी ले लेना ना जाना में दिक्कत ठीक है कल क्या क्या लगेगा ठीक है कितनी टाइम आएँगी ठीक है दो दो बजे तक ठीक है ठीक क्या ब्याज व्याज लगते हैं ब्याज कितने भी रु दे ना ब्याज व्याज कितना लगते हैं ठीक है ठीक है कुछ कम कर देना इतना ठीक है ठीक है चले आएँगें कल वाला वो मेरा जैसे सखी हैं बहन लोगे ही हैं लेना है ठीक है और लिया के आएँगें कल वल ले के आएंगें नहीं नहीं आएँगे आएँगे कल आएँगें लेकर ठीक है फिर आएँगे आएँगें दे दे देना ठीक है कल आएँगें ले जाएँगे सब कर देना ब्याज व्याज ब्याज कम कर देना नमस्ते नमस्ते